हैलो हैलो हम कहली हऽ कि हमरा मोबाइलमे नेट नऽ चलै छै बहुत स्लो चलै छै किछु देखै छी तऽ नऽ चलै छै देखयमे बड़ा दिक्कत होइत छै इन्टरनेट चलै छै किछो फोटो डाउनलोड करै छियै चाहे वीडियो देखय जाइत छियै तऽ ठीकसँ नऽ चलै छै तऽ ओकर की उपाय कयल जाइत छै ओहिके ठीक करयके कोशिश करियौ हैलो हैलो हँ बोलिए कैसे ठीक करेंगे इन्टरनेट ढंगसँ नहि चल रहा है हैलो हँ हमरा इहाँ नेट नऽ चलै छै नेट ठीकसे न चलै छै किछु देखै छियै तऽ ने डाउनलोड होइ छै ने फोटोशॉप किछु ने हो पबैत छै तऽ इन्टरनेटके लेल कोइ व्यवस्था करियौ टावर उबर लगैयौ जाहिसँ हमनी हमरासभके गाममे सुविधा होतै कोइ उपाय करियौ जल्दी करियौ बहुत दिक्कत होइ छै ओहिके बारेमे हम अहाँके बादमे फोन करैत छी